पहिला जमानामे रहैत रहय जे बैल रहैत रहय बैल गाय रहय तऽ भरिदिन लगैत रहय एक्को बीघा खेत नहि जोतैत रहय जोते जोते तीन दिना चारि दिना एक बीघा दस कट्ठा खेत लागि जाइत रहय आ अभी की छै अभी आबै छै तुरन्त ट्रैक्टर आबै छै रङ्ग रङ्गके ट्रैक्टर गाड़ी चलि अयलै हन जमाना बदलि गेलै बदलि गेलै हन केना जे पहिले हँसुआसँ काटैत रहियै रहय गहूँम हँसुआसँ काटैत रहियै गहूँम मकइ तऽ की होइत रहय करिते करिते जखथिन बारिश पड़य लगैत रहय जे गहूम मकइ खेतेमे सड़य लगैत रहय सड़य लगैत रहय तऽ किसानोकेँ नहि होइत रहय ओतय लाभ आ मजदूरकेँ तऽ नहिए होइत रहय आ अभीके जमानामे अभीके जमानामे अइसन अइसन सरकार देलकै हन चलाए गाड़ी मशीन जे तुरन्त तुरन्त बीघाक बीघा मिरचाइ सभचीज लगैत रहय मिरचाइ आर तखन अहाँसँ दड़ी खुनि कऽ लगैत रहय तऽ अभी की करै छै मशीनेसँ दड़ी खुनिबाए कऽ मिरचाइ रोपाए जाइ छै गहुँम कटि जाइ छै बीघाक बीघा तीन तीन चारि चारि बीघा गहुँम एकदिनमे मशीन काटि दै छै मशीन काटि दै छै तऽ ओकरामे जन मजदूरके कोइ जरूरी नहि अपनेसँ पुल्लिओ बन्हाए जाइ छै पुल्ली बन्हाए जाइ छै ओकरा की करै छै जे दूगो चारि गो जन रखै छै किसान आ राखि कऽ ओकरा ढेरी लगाए दै छै लगाए कऽ ट्रैक्टर आबै छै दाँइ दमाही करने चलि जाइ छै दाँइ दमाही एगो छै आ एगो करै छै मशीन जे भुस्सा फेकायल जाइ छै आ गहुँम दाँइक होय कऽ गाड़ीपर लोड होल जाइ छै अइसन अइसन मशीन सरकार चलाए देलकै हन एतना समय बदलि गेलै हन सभचीज बदला गेलै हन आइ अइसन अभी भए गेलै आ की कहै छै सभचीज गहुँम मकइ सभ लोड हो जाइ छै तुरन्त तुरन्त किसान करै छै तुरन्त दाँइ करै छै तुरन्त पहिकारी लगाए कऽ बेचि दै छै अइसन अइसन समय बदलाए गेलै हन बदलाबयके चाही सरकार जखनिए दू गो तीन गो सरकार नीतीश सरकार मोदी सरकार भेलै तखनिए सभचीज बदलाव भए गेलै लेडिजसभ देलकै हन कि नौकरी दए एक्को गो जेन्स नहि कोइ नौकरी करै छै सभ लेडिजके मुखिया बनाए कऽ धऽ देलकै हन नेता बनेलकै ने सभ लेडिजकेँ तऽ करयके चाही करबै तब तऽ होतै नहि करबै तऽ होतै सभ करयसँ फैदा होइ छै